پہلے کے زمانے میں لڑکیاں نہیں پڑتی تھیں اب کے زمانے میں لڑکیاں بھی پڑتی ہیں لڑکیاں ڈاکٹر انجینئر طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں لڑکیاں بھی بہت آب آگے بڑھ چکی ہیں لڑ پہلے کے زمانے میں لڑکیاں نہیں پڑھتی تھیں ان کو نہیں پڑھایا جاتا تھا ان سے گھروں کے کام کروائے جاتے تھے لڑکیوں کو پہلے باہر نہیں بھجوایا جاتا تھا اب کے دور میں لڑکیاں بھی باہر جاتی ہیں وہ پڑتی ہیں اسکول کالج بڑے بڑے جگہوں پہ لڑکیاں جاتی ہے پہلے کے دور میں لڑکیاں آگے نہیں بڑھتی تھیں بس لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا اب کے دور میں لڑکا لڑکی دونوں پڑھتے ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے پہلے کے دور میں لڑکیوں کے لیے بہت مشکل تھا اب لڑکیاں بھی آگے جا رہی ہیں لڑکوں کی طرح لڑکیاں بھی ترقی کر رہی ہیں لڑکیاں بھی آپ پڑتی ہے